आतां नेम्स ऑफ द फूड आयटम्स म्हळ्यार सांग किदें सांगता चिकन शागोती मटण मागीर बिर्याणी पनीर तिसऱ्यांची सुकें बांगड्यांची सुकें उड्डमेथी उड्डमेथी तरेवार आसता तोरांची उड्डमेटी उड्डमेथी बांगड्यांची उड्डमेथी मागीर आमाड्यांची उड्डमेथी मागीर तुगेली हेजी पायनएपलाची उड्डमेथी करता आमी प्लस ही ती बिमलां बिमलां करमलां तेंची उड्डमेती जाली मागीर विसवणाची सुकें ताल्ल्याचें सुकें बांगड्यांची सुकें तिसऱ्यांची सुकें मागीर तें हेचें आमचे सुंगटांची सुकें सुंगटाची किसमूर बांगड्यांची किसमूर मागीर चण्याचो रोस मुगाचो रोस तोरांचो रोस मागीर वाटणे काळें वाटाम्याचे रोस शोले मागी मागीर परोठा गोबी मंचुरियन पनीर स पनीर मागीर दही वडे जावं घोटांचे सासंव मागीर आकुरांचो रोस अरसान्याची तोंडाक खतखतें मणगणें सोजी खीर आनीक बांगडी फ्राय नुस्तें सगळें फ्राय मागीर लोणचें पापड मागीर भाजयो डिफरंट टायप्स ऑफ भाज्यो मेथी भाजी शेपू भाजी कारात्यांची भाजी वालपापडी मुळो तांबडी भाजी मागीर चवळेची भाजी घोसाळ्यांची भाजी भेंड्याची भाजी गड्ड्याची भाजी बिटा भाजी गाजर भाजी मागीर आमचे हे पांच पुनी पापा पानी पुरी शेव पुरी चिकन चिली चिकन कुर्मा कालवांचे तोणाक दाळ वरण मागीर रोस गोटांचे सांसव आमाड्याची चटणी दुदयाची भाजी मुगाची गाठी मुगाची उसळ चण्याची उसळ मागीर तें आळवाचे आळू वडी आळवाचे खतखतें बांगडे फ्राय मागीर कुल्ल्याची तोणाक शीत पेज बटाट्याची भाजी टमाटाची सालाड फ्लावराची भाजी पनीर मसाला पनीर टिक्का शाही पनीर पालक पनीर पालक पनीर मागीर आलू पर आलू मटर आलू पनीर सुकी सुंगटाची कडी खाले बांगड्याची किसमूर पापड गाळम्याचे सुकें आमाड्या आंब्याचें लोणचें मिक्स लोणचें मागीर सुंगटांचो पुलाव रेशाद बांगडो शिनाणे फ्राय माणक्याची चिली उकडी तांदळाची पेज उकडी तां तांदळाची मेथयाची पेज मागीर भाकरी ताना तोपांतली भाकरी मागीर रव्याची भाकरी थाली पीठ मागीर गोंवाची सो सोजी शंकरपाळी शंकरपाळी बेसन लाडू रव्याची लाडू मुगाची लाडू पिठाचे लाडू